میں نے پچھلے مہینے بجاج کا پنکھا لیا تھا جو بہت اچھا کام کر رہا ہے جس کے ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ تیز اور ٹھنڈی ہوا وہ پنکھا دے رہا ہے تو اس اس اس پروڈکٹ کے بارے میں میرا جو ریویو ہے وہ یہی ہے کہ پنکھا جو ہے وہ بہت اچھی ہوا دے رہا ہے کم بجلی کا استعمال کر رہا ہے اور میرے اس کے ساتھ جو ایکسپریئنس رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے